जी हां इत्थैं साढ़े उधमपुर च जि'नें लोकें गी नौकरियां नेईं थ्होई दियां न ओह् नौकरी तुप्पने आस्तै बड़ी तलाश च रौंह्दे ओह् चांह्दे जि'यां कि हून बंदा ग्रैजुशन बी कीती उ'नें पैह्लें पैह्लें जमाने इ'यां दसमीं बाह्रमीं दसमीं बाह्रमीं पढ़े लिखे दे ओह् टीचर इस बेल्लै किश हैड टीचर गै हैन पर हून इत्थै सीटी दे जि'नें ग्रेजुएशनां ऐम्म ए बी एड कीती दियां ओह् घर बैठे दे कुछ कोई रेह्ड़ी ला दा कोई किश ते इस करी लोक जेह्ड़े बड़े जैदा तलाश ओह्दे तलाश च नौकरी दी तलाश च रौंह्दे न ते हून उं'दे इस शैह्रा च कस्म होंदी स्वास्थ्य ही सेवा शिक्षा आस्तै इ'यां मतलब पढ़ने आस्तै जां कुसै गी पढ़ाना आस्तै जां जि'यां बी मर्जी हून कोई बी किश बी कम्म होए ऐ कोई बी नौकरी होए ऐ ओह्दे बिच्च बड़े जैदा मतलब इ'यां नौकरियां तुपदे रौंह्दे कोशश करदे रौंह्दे कि असें ई किश नौकरी थ्होऐ पर इत्थै नौकरी दी बड़ी कमी होई गेदी ते जि'यां पैह्लें पैह्लें दसमीं बाह्रमीं पढ़े दे लोक उ'नें गी नौकरी थ्होई जंदी ओह् अजकल रूल नेईं ऐ उत्थैं ग्रेजुशनां बी ऐड करियै लोक घर बैठे दे इक करी नौकरी दी बड़ी शाट ऐ ते जेह्ड़े पढ़े लिखे दे लोक ओह् घर बैठे दे बाकी जेह्ड़े नेईं पढ़े दे पैह्ले दे ओह् हैड टीचर बनी गेदे